यहाँ रहनेवाले मछुआरे की जातियाँ हैं चमार धइकार तेली उड़िया यही सब हमारे यहाँ चिल्का लेक है वहाँ पे मछलियाँ पकड़ते हैं हम उनके साथ बहुत ही अच्छे से मिल जुल कर रहते हैं क्योंकि मछलियाँ पकड़ कर हमारे लिए ही लाते हैं बाज़ार में बेचने के लिए और मछुआरे का सबसे अच्छा फ़ेस्टिवल है अर्गुंगु फेस्टिवल ये फ़िशी फ़्रेंज़ी फ़ेस्टिवल है ये बहुत ही अच्छा फ़ेस्टिवल है मछुआरों के लिए